آپ اپنے غلطی سے اپنے شائن کارٹ میں لطی غلط گیمنگ کاؤنسل شامل کر دیا اور چیک آؤٹ کرنے سے پہلے اسے ہٹانے کی ان اقدامات ضرورت ہے کہ وضاحت کریں جو آپ شائن کارٹ کو کھولنے اور اپنے شائن کارٹ سے گیمنگ کاؤنسل کو ہٹانے کے لیے کریں گے ہم اس کو کرنے کے لیے ایک بار گیمنگ کاؤنسل کو اپڈیٹ کر کر یا انسٹال کر کر اس کو دوبارہ سے شامل کریں گے اور آئی ڈی پروف دیں گے